पहिरें दौरु जा मोबाइल ऐं हाणोकि दौरु जा मोबाइलनि में वॾो फ़र्कु आहे पहिरे दौरु जा मोबाइल की बोर्ड वारा हूंदा हुआ ऐं नंढा हूंदा हुआ ऐं सिम बि वॾियूं महिंगियूं हूंदियूं हूं ऐं मोबाइल बि उहे वॾा महांगा हूंदा हुआ हीअंर उहे मोबाइल तक़रिबन कंहिं कंहिं वटि आहिनि बाक़ी हिन माहिल जेके जदी दौरु जा मोबाइल आहिनि तमामु वॾा ॾिगा ऐं सुहिणा खूबसूरत ॾिसण जहिड़ा ऐं उन्हनि में सर्शे जी तबदिलियूं सहुलतियूं ऐं सिम बि सस्तियूं आहिनि नेटवर्क बि सॼे दुनिया जा बहितरीनु हुनमें हलनि पिया ऐं जेके असां माण्हूअ खे रूबरू बि ॾिसंदा ऐं वीडियो डाउनलोड बि कंदा ऐं फिल्मूं बि ॾिसंदा ऐं क्रिकेटियूं बि ॾिसंदा ऐं ऐं नेटवर्क बि तमामु सुठा अचनि पिया जीअं अॼुकल्ह फाइव जी नेटवर्क आहे ऐं हीअ तमामु हिकु सहुलतदारु ऐं कमु आहे ऐं जेके पंहिंजे मिटनि माइटनि सां अज़ीजन सां मुलाकातूं करे ऐं जे हिकु ॿिए जे साम्हूं वीडियो कॉलिंग करे ॾिसूं था ऐं तमामु हिकु बहितरु ऐं क़ामयाबी ॾा सफ़र मोबाइलनि जो सहुलतियूं तमामु असांखे वधि खां वधि आहिनि ऐं मां ईअं सहुलतियूं सभिनीनि माण्हुनि ताईं महदूद आहे ऐं ईअं माण्हू सभई इस्तेमालु कंदा आहिनि ऐं असां बि उन्हनि में आहियूं सिमूं नेटवर्क तमामु घणा आहिनि ऐं घणनि खां घणा समय ऐं जीओ जी सिम बि इस्तेमालु कंदा आहियूं